ہم نے بہت سارے یو ایف او دیکھا ہے یو ایف او اور ایلنس کے موضوع نے کئی دہائیوں سے انسانی تخلیق کو اپنی گرفت میں لے رکھا ہے اگر چہ متعدد یو ایف او دیکھنے کی اطلاع ملی ہے لیکن ان میں اکثر غیرزمینی ماخذ کی تصدیق کے لیے قطعی ثبوت نہیں ہوتی اجنبیوں کا وجود ایک دلچسپ سوال ہے اور سائنسی تحقیق زمین سے باہر زندگی کے آثار کی تلاش جاری رکھے ہوئے ہے یہ ایک پیچیدہ اور دلچسپ موضوع ہے جو وسیع کائنات میں زندگی کے امکانات کے بارے میں سوالات اٹھاتا ہے جس سے دنیا بھر میں تجسس اور قیاس آرائیاں پیدا ہو رہی ہے کہ ایلنس اور دوسرے سیاروں پر زندگی کے بارے میں کیا خیالات ہیں